नमस्कार मैडम बोलिए क्या हो गया मैडम अच्छा आपकी स्कूटी चोरी हो गई कैसे चोरी हो गया मैडम आपकी स्कूटी कहाँ थी किस मार्केट में मैम आप स्कूटी ले कर गई थे संडे मार्केट में गई थी आप इस्कूटी ले कर कितने टाइम आपकी स्कूटी चोरी हुई उस समय क्या समय था आपको पता है तो आपने स्कूटी मार्केट में कहाँ खड़ी थी क्या आपके साथ थी या फिर आपने कहीं खड़ी कर के स्कूटी चली गई थी आप तो क्या मैडम आपने अच्छे से स्कूटी को लॉक किया था उसकी चाबी है आपके पास स्कूटी का नंबर याद है आपको क्या नंबर है मैम बताइए ठीक है मैडम मैं आपकी कंप्लेन नोट कर ले रहा हूँ आप से मैं कुछ अभी जानकारी लूँगा उसके बाद मैं आपकी कंप्लेन नोट कर ले रहा हूँ आपका क्या नाम है ये स्कूटी जिसके नाम पर है आप पहले उसका नाम बताइए मेरे को

स्कूटी आपके पापा के नाम पर है स्कूटी के सारे डॉकोमेंट्स हैं आपके पास जैसे कि आपका यह भी हो गया आर सी हो गया रजिस्टेसन बुक एंसूरेंस नहीं मैडम जब देखिए आपका स्कूटी उसी समय हम कंप्लेन लिख सकते हैं जब आप सारे डॉकोमेंट को ले कर आएंगी आपको पहले अपने घर जाना होगा और आपको सारे डॉकोमेंट को ले कर आना होगा

मैडम पहले तो आपको कंप्लेन लिखवाना होगा उसके बाद ही आपकी स्कूटी हम ढूंढने में मदद कर सकते हैं नहीं तो हम कैसे आपको स्कूटी आपकी ढूंढेंगे क्योंकि अभी तो मेरे को ये भी क्लियर नहीं हो रहा ना कि स्कूटी आपकी है या किसी और की है या आप ख़ुद किसी की स्कूटी चोरी कर के लाए हो क्योंकि डॉकोमेंट तो आप ले कर आए नहीं हो यहाँ तो बिना डॉकोमेंट का दूसरी चीज़ मैडम आप पहले अपना मेरे को लाइसेंस दिखाइए तो मैडम फिर तो आपके ऊपर कंप्लेन भी होगा ना क्योंकि आप तो बिना लाइसंस का गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आपके पास तो लाइसंस नहीं है तो फिर तो हम कंप्लेन भी नहीं लिखेंगे उल्टा आपके ऊपर चलान होगा मैडम यही ऐसी बात नहीं होती है कि आप पास में गए थे या दूर गए थे तो आपको लाइसंस नहीं ले कर आना है आप कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हो जब भी आप बाइक और स्कूटी को ड्राइव करेंगी चलाएंगी तो उस समय आपके पास आपका लाइसंस होना चाहिए ठीक है ठीक है मैडम आप ऐसा कीजिए कि जाइए सारे डॉकोमेंट को ले कर आइए और अपने पिता जी को भी साथ ले कर आइए क्योंकि जिन के नाम पर स्कूटी है उनके हमें सिग्नेचर चाहिए तो आप साथ उनको ले कर आइए और हम आपका कंप्लेन लिख ले रहें हैं और हम आपने टीम को लगा देंगे आपके स्कूटी को ढूंढने में जी जी मैम लाने पड़ेंगे आपको जिनके नाम से गाड़ी है उनको आना पड़ेगा ठीक है

ओके मैडम